چھوٹے بچوں کی دیکھ ریکھ میں بہت ذمہ داری سے ماں باپ کو گھر کے فریقین کو کام کرنا پڑتا ہے کیوں چھوٹا بچہ اپنی بات کو کہہ نہیں پاتا ہے اس کو کیا پریشانی ہے تو اس کے مزاج کو سمجھنا پڑتا ہے اس بچے کو ماں کے دودھ سب سے زیادہ بہتر رہتا ہے استعمال کرے نہیں کرے تو ڈاکٹر کے صلاح سے ہی اس کو جو بھی چیز دی جائے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے ایک سال تک بچے کی بہت کئیر کرنا پڑتی ہے جن بچوں کی کئیر کی جاتی ہے وہ بچے بہت بہتر رہتے ہیں اور ان بچوں کے مجاز کو سمجھنے ماں باپ کے علاوہ دوسرا نہیں سمجھ پاتا ہے کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے چھوٹے بچوں کے لیے سردی کے موسم میں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے گرمی میں بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے ان بچوں کا خاص کر سردی میں تو بہت زیادہ خیال لحاظ کرنا پڑتا ہے ان چھوٹے بچوں کا